धर्मा बद्दल उदय उलोवचें म्हणल्यार आतां गोंयांत अनेक तरेचे धर्माचे लोक रावतात सगळेंच सण हांगा साजरा जातात कशें कितें म्हणल्यार हिन्दू लोक आपले सगळें सणां हांगा हिन्दूचें खूब सणां आसात चतुर्थी हा दिवाळी हा आनी नागपंचम गुडीपाडवो आनी अशें खूब सणां आसात की हिन्दुचें आनी तशेंत मुस्लिमांचे आसा मुस्लिमांचे म्हणजे चड सणां ना तेंचे बकरी ईद आनी रमजान ईद दोन आनी सुक्रारचे सुक्रार दिसा तेंचे तें मस्जिदांत वचून ते नमाज कितें करतात तेंचे सुक्रार आसा आनी क्रिश्चनांचे कशें हा क्रिश्चन लोकांचे आमकां एकूच दिसता सण तें नाताळ नाताळ सण एक दिसता तेंचे आमकां आनी तेंचे बारीक बारीक आसता दिसता भितरले भितर आमकां खबर ना तितले तेचें सणा तें व्हडले करना व्हडलो तो तेंचो क्रिस्मस एकूच क्रिस्मस गुड फ्राइडै गुड फ्राइडै बीन तितलो व्हडलो ना क्रिस्मस करता आनी ते शेनवार आनी आयतार कितें तेंचें मास आसता चर्चींत तेंचे चर्चींत मासाक मिसाक वयतात आनी हे तीन धर्म तर चड आसता आनी बाकी धर्मा बद्दल काय तितली खबर ना